ओह्दे बाद अगर गल्ल आंदी ऐ कि चेंज अगर लानी ऐ अगर अलग स्टेटे बिच अगर चेंज लानी ऐ जम्मू दी गल्ल आंदी कि अपनी लैंग्वेज़ प्रमोट करना ऐ उ'नें ई चलाना अग्गें ते मिगी निं लगदा भला जादा प्रमोट होई सकदा क्योंकि अस लोक आपूं गै प्रमोट नेईं करदे अपनी लैंग्वेज़ दी हून गल्ल करने आं सानूं अपनी लैंग्वेज़ दी ते अस गै जेह्ड़ी ऐ हिंदी लैंग्वेज़ बोलने होने आं डोगरी डोगरी लैंगवेज़ दा जादा इस्तेमाल नेईं करने होने आं इंग्लिश बोलने होने आं ते बाहरले देशै च अस बाहरली जेह्ड़ी स्टेटें च अस दिक्खनें होने आं कि जि'यां मेरे कुछ फ्रेंड्स न जेह्ड़े बाहर दे स्टेट दे रैह्ने आह्ले न ते ओह् अपनी जेह्ड़ी लैंग्वेज़ च गल्ल करदे न अपनी जेह्ड़ी ऐ गल्लां करदे न सारें ई समझांदे न भला साढ़े लैंग्वेज़ च इ'यां आखदे एह् गल्ल इ'यां करियै आखदे पर अस लोग नेईं करने आं अस थोह्ड़ा हिचकचाने होने आं सानूं लगदा भला जेह्ड़ी डोगरी लैंग्वेज़ ऐ ओह् थोह्ड़ी इ'यां बतमीज़ी आह्ली लैंग्वेज़ ऐ जिसी लोग जादै अ जेह्ड़ा लोक सोचदे न भला इ'यां बतमीज़ी कन्नै गल्ल करा दे न साढ़े कन्नै पर ऐसा कुछ निं ऐ डोगरी लैंग्वेज़ च बी बोलने दे तरीके न ओह्दे च बी रिस्पेक्ट करने दे तरीके न ते उस चीज़ गी अगर लोक स्हेई करियै समझदे न तां गै जेइयै जेह्ड़ी ऐ ओह् शैल करियै अस बोली सकने आं होर अगर चेंज़ करी अगर रिलेशन दी गल्ल करचै ते अलग स्टेट च ते इ'न्ने खास रिलेशन ते नेईं हैन लोकें दे क्योंकि साढ़े लोक ते पैह्ले डरी गै जंदे न भला डोगरी बिच अहें ते शैल करियै हिंदी बी निं हिंदी बिच बी गल्ल करना निं आंदी सानूं ते स्हेई करियै जेह्ड़ी ऐ इंग्लिश बिच बी नेईं सानूं ते इंग्लिश बी निं आंदी ते सानूं ते साढ़ी शैल करियै डोगरी बी नी नेईं आंदी ते साढ़े लोकें गी ना डोगरी चज्जै कन्नै आंदी ना हिंदी चज्जै कन्नै आंदी ते ना गै इंग्लिश चज्जै कन्नै आंदी ते उस चीज़ दी गै बधाना उस चीज़ दी गै बधाना ऐ अहें अहें जेह्ड़ा ऐ ओह् शैल करियै गल्लां करनियां उं'दे कन्नै कोआपरेट करने दी कोशश करने क्योंकि जेह्ड़ी साढ़ी लैंग्वेज़ ऐ पर लोकें ई एह् निं पता ऐ पर जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी लैंग्वेज़ ऐ ओह् सारे कोलू आसान लैंग्वेज़ ऐ ओह्दे कन्नै अस जेह्ड़ी ऐ इक दूऐ कन्नै गल्ल करी सकने आं उसी समझी सकने आं ते जेह्ड़े अगर कोई बाह्र दे बी लोक न ओह्बी उसी लैंग्वेज़ दी जेह्ड़े समझी सकने क्योंकि जेह्ड़ी हिंदी लैंग्वेज़ ऐ ते जेह्ड़ी डोगरी लैंग्वेज़ ऐ अस दौनें गी कट्ठे कट्ठे गै इ'यां मेल मिलाप करदी ऐ इक दूऐ कन्नै ते ओह्दी बजह् कन्नै शैल करियै अस बोली सकने आं जोह्दे कन्नै साढ़े जेह्ड़ा ऐ अग्गें जेह्ड़े अलग स्टेट दे रिलेशन्स न ओह् चेंज़ होई सकदे न जि'यां जि'यां अस गल्लां करगे जि'यां जि'यां अस उ'नें ई समझागे अगर सानूं शैल करियै हिंदी बिच कोई गल्ल नेईं समझ आ दी ऐ समझाई निं सका दे ते अस अपनी डोगरी बिच गै बोलचै जेह्दी बजह् कन्नै ओह् अपनी थोह्ड़ा जेहा उ'नें ई समझाने दी कोशश करचै कि इस चीज़ गी इसी इ'यां आखदे न ते एह् चीज़ इ'यां होंदे न तां करियै जेइयै अस एह् गल्ल बोला दे आं जि'यां हून किश गै चीज़ बनानी होऐ ते अग्गें साढ़े डोगरी बिच ओह् चीज़ अलग तरीके कन्नै आखी जंदी ते दूऐ अ स्टेट बिच अलग तरीके कन्नै आखी जंदी ऐ ते उस चीज़ गी समझाने बास्तै जेह्ड़ी ऐ किट्ठे गै उसी सनाना चाहि्दा कि भला एह् चीज़ ऐ इस साढ़े स्टेट बिच इ'यां साढ़ी यू टी बिच इ'यां आखदे ते साढ़ी तुं'दी स्टेट च इ'यां आखदे पर बनाने दा तरीका ते सेम गै होंदा ऐ ते उस चीज़ दा मेटर करदी ऐ ओह्